हाँ जी हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अरे बहुत अच्छी बात है ये तो अरे धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका

जी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी

अच्छा आपको दोनों चीज़ें चाहिए हैं जलेबी भी और मावा पट्टी भी अच्छा ठीक है तो पाँच पाँच किलो वो सही रहेगा मेरे ख़याल से अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर बढ़ा लीजिए वह आपके यहाँ कैसे पसंद करते हैं उस हिसाब से रहती है सारी बातें है ना तो आप बताइए कि आपको कितने किलो चाहिए रहेंगी दोनों चीज़ें हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ना मिल तो जाएग जैसे जलेबी जो है वह ना तीन सौ रुपये किलो है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं उसको दो सौ अस्सी कर सकती हूँ है ना इतना जो है वह कर सकते हैं तो वह और मावा पट्टी जो है वो कितनी चाहिए आपको क़रीब हाँ हाँ ठीक है उसका जो रेट है वह छः सौ बीस रुपये क़रीब है तो इसमें भी मैं बीस रुपये का आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ छः सौ रुपये किलो के हिसाब से हाँ अब वैसे तो वह नहीं करना चाहिए लेकिन आप आपने इतनी तारीफ़ कर दी है कि बहुत ही अच्छी है और फिर आपका जो न ऑर्डर है वो भी काफ़ी बड़ा है तो फिर इस लिए कर दे रही हूँ हाँ जी छः सौ रुपये हाँ हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो आप मुझे जो है वो एड्रेस भेज दीजिए तो मैं वहाँ पर भिजवा दूँगी जो आएगा वो आपको क्यू आर कोड दे देगा तो आप उससे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा ठीक है ठीक है सर ओके ओके जी हाँ जी ओके ओके